हुशंगाबाद ज़िले में पर्यावरण से जुड़ी हुई सबसे महत्वपूर्ण पहल है नर्मदा नदी का संरक्षण करना तथा उसकी स्वच्छता के लिए काम करना इसके लिए अनेक तरह के प्रकल्प ज़िले में और नर्मदा नदी के किनारे चलाए जाते हैं ताकि यह नदी स्वच्छ रहे और आने वाले समय तक स्वच्छ बनी रहे और इसमें धारा का प्रवाह होते रहे लेकिन होशंगाबाद एक बड़ा शहर है जिसके कारण इसके समस्त नाले नर्मदा नदी में मिलते हैं जिससे कि यह लगातार प्रदूषित हो रही है तथा लोग भी इसके संरक्षण संरक्षण पर उतना अधिक ध्यान नहीं देते जिसके कारण यह समय के साथ साथ धीरे धीरे प्रदूषित होती जा रही है जिसका प्रभाव आने वाले समय पर और भी कठिन हो जाएगा और यह अत्यधिक प्रदूषित हो जाएगी जिसका प्रभाव आस पास के वन्य जीवों फ़सलों और वहाँ पर उसके समीप रह रहे लोगों पर पड़ेगा क्योंकि वे उसी जल को पीते हैं उसी में नहाते हैं जिससे कि उन पर उनके स्वास्थ पर भी कठिन प्रभाव पड़ सकते हैं नर्मदा नदी को स्वच्छ रखने के लिए नगरपालिका द्वारा तथा अन्य संस्थाओं के द्वारा सफ़ाई अभियान व स्वच्छता अभियान चलाए जाते हैं लेकिन इनमें से कोई वी अभियान इतना प्रभावी नहीं रहा जोकि नर्मदा नदी को गंदगी और प्रदूषण से बचा सके नालों को नर्मदा नदी में खुले रूप से मिलाया जाता है उसके लिए कई तरह की परियोजनाएँ भी आई हैं लेकिन अभी तक कोई भी परियोजना सफल नहीं हो पाई अभी भी निरंतर रूप से गंदे नाले नर्मदा नदी में मिलाए जा रहे हैं जिसके कारण वे स्वतः ही प्रदूषित हो रही है जिसके कारण वन्य जीवों वन्य प्राणियों मवेशियों पर इसका ग़लत प्रभाव पड़ता है